हँ की हँ की

की समाचार हँ

हँ हँ डॉक्टरके फिकर लागल यऽहँ से तऽ होइ छै योगा नहि करए छी योगा करूँ

हँ से तऽ छै हमे लेकिन अपन हँ लेकिन अपनसभके गाममे तऽ बुझिते छिऐ ओतए सुविधो तऽ नहि रहए छै ने एना तऽ डॉक्टरके प्रयास रहिते छै जे सभटा नीकसँ होइ नीक करी आयंँ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ हँ देखिऔ हेतए धीरे धीरे सभटा व्यवस्था हेतए एकबैग तऽ कोनो चीज नहि होइ छै पहले आदमी जागए छै कनी जागरूक होइ छै तखने ने किछु आगाँ होइ छै कि बिहारमे पिछड़ा अछि तऽ कथी आगाँ हमसभ बढ़बै तैंयो लोक तऽ लागल छै जे व्यवस्था हमर अथी बढ़िआँ रहए बिहारमे हर चीजसभ एना बिहारके कोनो खराब नाम नहि छै के हँ हँ

हँ हँ भए जेतए व्यवस्था जे होइ छै धीरे धीरे होइ छै एना एकबैग तऽ नहि भए जेतए की हँ अहाँके नाम की भेल ओ ठीक छै तऽ आएब पुछबनि हुनका सभसँ जे की केना छै भए जेतए इलाज जे अहाँ करबऽ चाहैत छी बच्चिआके भए जेतए हँ अथी टाइमके अखन की कहूँ आ दू मइ तक आउ अहाँ

हँ तऽ एम्हर हम कतहुँ जा रहल छिऐ तऽ बीचमे हमरा टाइम नही यऽहँ ताबत दोसर डॉक्टरसँ अहाँ सलाह लए सकैत छिऐ ने आ हुनका हम कहि देबनि जे हँ हँ ठीक छै